जय झूलेलाल असां कुझु ॾींहं पहिरीं फ़्लिप कार्ड तां हिकिड़ो पंखो ऑडर कयो हो हू पंखो अञा असां वटि पहुतो काने असांखे कीअं ख़बर पैइजंदी कि पंखो कॾहिं पहुचंदो ऐं सही आहे कि न आहे ही कीअं ख़बर पैइजंदी ऑडर कयल पंखो झटि मोकिलियो